जोंनि चिरां जिल्लानि सुबुंफोरा आबाद मावनानै माइ आबाद मावनानै दिनै रांखान्थियारि रां आरजिनांगौ जायो सोरबाबा गारि सालायनानै सोरबा बा साख्रि मावनानै बेफोरबायदिनो जोंनि जिल्लायाव बेफोरबादि खामायनानै रां आरजिनांगौ जानांगौ जायो बांसिनानो जोंनि जिल्लायाव आबाद मावनानै जिउ खुङो जोंनि गामि बा जोंनि जिल्लायाव आव सोरबा बा गारि सालायनानै सोरबा बा आबाद मावनानै सोरबा बा दखान होनानै सोरबा बा सोरबा बा जि दानानै फाननानै सोरबा बा सोरबाफोर सोरबा बा साख्रि मावनानै गावनि जिउखौ रांखान्थियारिखौ सालायनांगौ जानानै फैयो